हँ

अच्छा कहल जाय अच्छा अच्छा हँ हँ हम अपनेके कहैत छी पहिने अपने ई कहल जाय जे कतयसँ अपने कतयसँ एलियैए अच्छा अच्छा हँ हँ हम सभटा हँ सभटा अपनेके हम कहैत छी आ अपनेके अपनेके लगमे अपनेके लगमे समय पर्याप्त छै ने समय एतयसँ अपने जे छै से अपने जे श्री गणेश करू जे मिथिलाके उत्तरमे सीता माताके जे जे उत्तर पश्चिम कऽ के जे सीता माताके जन्मभूमि छन्हि जे छै से सीतामढ़ी पुनौरा धाम अपने सर्वप्रथम ओतय चलि जाइत रहू रहू अपनेके हम व्यवस्था कऽ दैत छी अपने मधुबनी उतरि कऽ आ मधुबनी दऽ कऽ अपने मधुबनीसँ हमरा सम्पर्केमे एलहुँ अपने मधुबनीसँ अपनेके व्यवस्था हम लगा दैत छी जे जे एहन सवारी कऽ दैत छी जे अपनेके एनाके लऽ कऽ से जे छै पश्चिम जे छै से सर्वप्रथम ओ ओहिठाम जे छै पुनौरा धाममे जे छै से दुर्गा पाठमे आयल छथि जे भुजगश शतवार्षिका भुजगश शतवार्षिका मनावृष्टया मनम्भशि मुनि मुनि सप्तसुता भुमो सम्धदीक्षा अयोनिजा ई जे सीता माताके जे अयोनिजा जे सीता माता छथि जे कि पृथ्वीसँ उत्पत्ति भेल छथिन तिनकर भूमि ओ छियनि श्रीमद भागवतमे हिनकर महात्म्य बुझि गेल जाय जे छै से ततयसँ हँ सीतामढ़िएमे पुनौरा धाम कहबैत छै ओ कहिओ बोन छलै से ओहिठाम जे छै से एहन भेलै जे कहिओ जे एहिमे सात्विक पौराणिक छै कथा कथा नहि छै पौराणिक इतिहास छै से अकाल पड़लै आ ऋषि मुनिसभ ई निर्णय कयलखिन जे अमुक स्थानपर श्रीध्वज जनक जे छै से एकर हल हल प्रवहन करताह तऽ ओहिठाम तऽ तखनि जा कऽ जे छै से शुभिच्छ भऽ जेतै जाहिके करबा कालमे सीता माताके उत्पत्ति भऽ गेलनि ओहिठाम होइत अपने हँ सीतामढ़ी से होइत अपने कनि उत्तर बढ़बै तऽ उत्तर बढ़बै तऽ हम अपनेके व्यवस्था लगा दैत छी सम्भवतः हमहूँ सङ्ग लागि जायब अपनेकेँ दर्शन हम करबैत जायब आ हँ हँ आ आ इहो बुझल जाय जे एकरा से अपनेके सीता भूमिके दर्शन करब हमरा भूमिपर एलहुँ हेँ अपनेके जे साधुवाद आ एकरा उपलक्ष्यमे हम एक्को एक्को पाइ अपनेसँ लेब नहि हम एक्को पाइ अपनेसँ नहि लेब अच्छा आ हमर हँ हँ हमर विशेषता मिथिलावासीके जे छै से विशेषता ई जे सेवाके कोनो मूल्य नहि हमरा लोकनि मिथिलावासी लैत छी सेवाकेँ सौभाग्य मानैत छियै तैँ कहलहुँ अपने मूल्य नहि हमरा देबै एहिके पहिने हम सूचना कऽ दी अपने से गिरिजा स्थान चल जेबै अहाँ ठीक जे गिरिजा स्थानमे सीता माताके देखैत आ तखनि फेर एहिठाम जे छै से आदि कवि भाषाके आदि कवि विद्यापति छलाह तिनकर जे बिस्फी भूमिमे जन्म भेल छलनि काश्यप गोत्रीय मैथिल ब्राह्मण उगना महादेव होइत मधुबनी मधुबन होइत अपनेके जे छै से